जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि ओनसोलनि बे खाथि खालायाव गोबां माने नायथाव थाव नायथाव नायथाव जायगा दङ जेराव नोङो सानसे बन्द' मोनब्लानो बा सानसे नङाब्लाबो

ब्रै बा घन्टा बन्द' मोनबानो आराम माने थांनानै थांनो लुबैनाय बा थांग्रा जायगा बेफोरबायदि दं आरो जेरै नों गौरां पार्क जाबाय बेनि उनावहाय नोङो टि गार्डेन थाबाय टि गार्डेनआवबो गोबां बेरायसोहोयो मानसिफोरा आरो बेनि उनाव सरलपारा थाहैबाय सरलपाराया ओरैबायदि मोनसे जायगा जायनाखि सरलपारायाव थाङोबा माने दै स्राय स्राय बोहैनाय माने आबाहावाया बिराद मोजां बार खोलो खोलो बारनाय बे जाहैबाय माने जोंनि भारत हादोरजों आरो भुटान हादोरजोंनि सिमा आरो बेयो बे सिमा माने हाजो ओरै भुटान हादोरखौ नुहरबाय ओरै जोंनि भारत हादोराव थानानै माने रंजा होनाय बे माने गोसोखौ बिराद मोजां मोनो आरो बेखौ माने आरो जे गौरां पार्कफोराव बेयाव थांबाय माने उन्दै फेमिलिफोरखौ लानानै थांबाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा बे पार्कआव गेलेहैबाय रंजाबाय बेनि उनावहाय नों बटिं खालामनो हाबाय माने नाव सालायनो हाबाय दैआव गौरां पार्कआव बेफोरनि थाखाय थांनाय जायो आरो जोंनि धिरबिल दङ धिरबिलआव माने बिराट गिदिर गिदिर बेवहाय माने ना हमबाय थायो जाहैयो थागिबि मानसिफोरा ना हमो ओरैहाय धिरबिलआवनो मोजां मोजां माने सोरगिदिं हाजोजों बेंफबजोबनाय मोजां नुथाय नुयो